नमस्ते नमस्ते और अरे हम अपने आफिस से बोल रहे हैं तो हमको वो ही आफिस में पंखा है ए सी है यही सब सेट करना है लाइट ओइट तो उसके विषय में बताइए आप साहू बोल रहे हैं ना कमरे लमसम वही बारह तेरह कमरे हैं विद्यालय में

नहीं देखिए सामान तो टोटल हम मँगवा लिए हैं जो भी सामग्री लगाना है आप अपनी मजदूरी बताइए कि जैसे एक पंखे को एक कमरे में लगाना है पूरा लाइट फिट करना है तो कितना लेंगे लमसम

नहीं तो जैसे इतना महँगा लेंगे तो बहुत महँगा ना पड़ जाएगा जैसे बारह कमरों में लगाना है लाइट है पंखा है तार है तो एक उचित रेट लगाइए तो मैं आपसे अपनी बात कहूँ और काम करवाऊँ आपसे पन्द्रह सौ तो ठीक है आप कह रहे हैं लेकिन एक पंखे की बात कर रहे हैं कि एक कमरे की मतलब एक कमरे में टोटल लाइट और पंखा सब कुछ सुव्यवस्थित तरीके से कर कर के एक कमरे का चार्ज आपका पन्द्रह सौ बनता है अच्छा तो इस हिसाब से आप कितना समय लमसम लग जाएगा बारह कमरे में लगाने के लिए अच्छा एक दिन में दो तीन तो क्या आप अकेले रहते हैं कि दो तीन लोगों की संख्या में आते हैं अच्छा माने चार लोग रहेंगे तो दो दिन एक दिन में दो कमरा सेट कर दें कि एक ही कमरा अच्छा चार लोग रहेंगे तो एक दिन में चार कमरा सेट कर देंगे चलिए ठीक है देख लीजिए आफिस कार्यालय है और उचित रेट लगा लीजिए तो मैं आप ही को बुला ले रहा हूँ कल से कार्य प्रारंभ करिए आप तो कल आकर के हमारे आफिस को देख लीजिए इसके बाद तब हम आपको काम पर लगा लेंगे वही क्या नाम है भँवरनाथ के पास है हमारे आफिस का नाम है जनता शिक्षा संस्थान भँवरनाथ

अपने साथियों के साथ आएँगे कि अकेले तो ठीक है चालू करेंगे तो अकेले आएँगे कि सभी लोग रहेंगे ठीक ठीक ठीक